हां जी भेइया बोलो हां जी भेइया हां जी भेइया कोई गल्ल निं भेइया अस तोह् अड्रैस सनाई ड़ो अपना अह थोआड़े घर आई जन्नें आं ए सी लेइयै मतलब अपना समान लेइया अस आई जन्नें आं थोआड़े कोल

कोई चक्कर निं भेइया अस आई जन्नें समान लेइयै भेइया कोई चक्कर निं ऐ आहो कोई गल्ल निं भेइया घर आनियै थोआड़े नै गल्ल बात करनें आं अह् पैह्लै दिखनें आं अह् चैक करनें आं आनियै केह् ऐ सिस्टम केह् ऐ फिर अस ठीक करियै ते फ्ही तोआनूं खर्चा सनागे कोई दिक्कत निं ऐ ड़रनें आह्ली कोई गल्ल निं ऐ अह् अपने गै तोह् बंदें ओ अपनें लाके दे ऐ थोआड़ा लैस करी देगे कोई दिक्कत निं ऐ आई जन्नें आं अस अह् भेइया अस बी इधरै दे गै ऐ लागे दे थोआड़े इधरै दे गै ऐ एह् दयाले चक्कै आह्ले दकान ऐ साढ़ी ते अस मतलब साढ़ी ए सी अस घर गै ठीक करनें होनें दकानां पर ऐनीं होंदा आस आई जन्नें आं थोआड़े घर भेजीड़नें बंदे अपनें आई जंदे न थोआड़े कोल हां जी हां जी हांजी हांजी कोई चक्कर निं भेइया आई जन्नें आं अस कोई गल्ल निं भेइया अस जेल्लै आगे थोआड़े पेंड थोआनूं फोन कर लैगै तोस बाह्र आई जायो ते अस रपेयर कर देगे और थोआनूं थोड़ा लैस बी कर देगे कोई दिक्कत निं ऐ भेइया आं भेइया थोड़ा क्योंकी सर्दियें बेच ते ए सी चलदा निं ऐ मेरे ख्याल कन्नै एह् गर्मियें बेच जिन्ना देर बी चलोग ते थोआड़ा ए सी पूरा ओ के चलोग कोई दिक्कत निं ऐ अगर कोई बेच खराबी होई बी जा ते अस बेच ठीक करी देगे कोई दिक्कत निं ऐ आं कोई चक्कर निं ऐ ओह्दे कारण बी तोह् खराबी होई जंदी क्योंकी नमें ए सी जेह्ड़े चलदे रौंह्दे जैदा परानें होंदे ओह् थोड़ा होंदे उंदे च थोड़ा परेशानी आई जंदी ऐ कोई चक्कर निं ऐ भेइया अस दिख लैगे आनियै कल गै आई जन्नें आं अस सवेरै ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके